अहि समयमे एकटा चीज भेलैए जे अगर कतहुसँ किछु मँगाबैके हुअए लिन्क बेबस्था जे छै से शुरुआतमे हमर माध्यम बनि जाइए अगर लिन्क अइ तऽ समान ससमय पहुँच गेल अइ नहि तऽ अक्सर बुझू जे देरीसँ पहुँचैए जे बड्ड बेजाइ बात छी आओर एहन भेल रहै जे पहिला किछु दिन पहिने हम एक समानक ऑडर देने रही हम मँगाबैके लेल लेकिन एतबा देरसँ पहुँचल जकर की पुछू बड्ड व्यथित भेलहुँ ताहि दुआरे बिल्कुल लेन लिन्किंग बेबस्थासँ हटि जे पहिने बेबस्था रहै ओहि बेबस्थाके भी धियानमे राखी बेसी बढ़िआँ